مہاراشٹر میں ٹکنالوجی سے متعلق بہت سے بڑے شعبے اور صنعتیں ہیں جیسے کہ معلوماتی ٹکنالوجی آئی ٹیم ٹیلی مواصلات الیکٹرانکس ٹرانسپورٹیشن مینوفیکچرنگ زراعت صحت کی دیکھ بھال تعلیم ٹورزم ان شعبوں میں بہت سی کمپنیاں کام کرتی ہیں جن میں کچھ بڑے بین الاقوامی کمپنیاں بھی شامل ہیں مہاراشٹر میں ٹکنالوجی کی صنعت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس میں بہت سے مواقع موجود ہیں مہاراشٹر میں ٹکنالوجی نے کی صنعت کی ترقی کے کچھ وجوہات یہ ہیں ریاست میں اعلیٰ تعلیم کا نظام موجود ہے ریاست میں ٹیلینٹ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے ریاست میں ایک بہت بڑی مارکیٹ موجود ہے